किछु आम गलतीके जे लगैत अछि पहिले बेर पहिल बेर तऽ सबके गलती होइ छै जे गलतीके बच्चामे सबसँ होइ छै जे बच्चाके गलती बच्चाके गलतीके माफ कयल जाइ छै जे अभ्यास करैत करैत ओ गलतीके सुधार करबाक लेल बहुत टाइम लगै छै जे सुधारमे हमसब लागल छलहुॅं जे सुधार धीरे धीरे आप हमरा आप पर तऽ गलतीके सुधार नहिये भेल लेकिन गलतीके सुधार आब धीरे धीरे कऽ रहल छी जे सुधार करबाक लेल अभ्यास करै छी जे अभ्यास करब आ अभ्यास करैत करैत ठीक भऽ जाएत एक दोसरसँ सलाह देब एक दोसरसँ सलाह लेब अपना मिथिलाञ्चलमे जे बेर बेर कोनो बचल जा सकैत अछि नीक कलाकृत बनाब कते अभ्यास चाहैके लेल मिथिलाकमे अछि जे पहिल चरित्र बेर करैक छै ओकर सऽ कोना बचल जा सकैत छी जे कला मनाबैके लेल कते अभ्यास चाहैत आओर चाहै छी जे मिथिलामे चाही आओर हेबाक चाही जय मिथिला जय मैथिल